सभसँ पहिने हमर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रसँ जुड़ल छै ग्रामीण क्षेत्रसँ जुड़ल तऽ छै किन्तु वहाँ सुविधा किछु नहि छै किछुके देखभाल जेना प्राथमिक उपचारके देखभाल जे शिशु जब जन्म लेइत छै तखन जे छै सभके अस्पताल दौड़ै पड़ैत छै दूर शहरी क्षेत्रमे प्राथमिक उपचारके कोइ साधन नहि छै हमरा एम्हर जेकरा भी प्रसव होइत छै तऽ या तऽ ग्रामीण विकल्प जे होइत छै झोला छाप या फिर महिला सभके थ्रू शिशुकेँ जन्म दिआओल जाइत छै आओर नहि तऽ ओकरा गाड़ी भाड़ा कए कऽ प्राइभेट रुपसँ लए जाउ हास्पिटलमे हॉस्पिटल जे बाहर छै शहरी क्षेत्रमे अस्पताल छै या प्राइभेटमे ओकरा शिशु प्रसव करवाएल जाइत छै एहि दुआरे जे समझिऔ जे एक लाइनमे कहल जाइ हमरा ग्रामीण क्षेत्रमे एकर कोइ साधन नहि छै अगर छैहो सकरारक कोइ योजनाके तहत कोइ चीज खुलल छै तऽ ओकरा कारगर सरकारी हमरा क्षेत्रमे नहि उपयोगमे लाएल जाइत छै सभ एकदम केम्हर कहाँ छै कि छै ओहिसँ कोइ जानकारिए समझु कि नहि हो पाबैत छै सरकारके तहत जते छै आओर जते सुविधा छै सभ उपरे रहि जाइत छै निचे स्तर तक पहुँचे नहि पाबैत छै की लाभ मिलतै किछु नहि लाभ मिलैत छै सभ प्रसव सभ अपन अपन प्राइभेट रुपसँ जेकरा जेना भेलै मोन ओ जाकर करवै छै शिशुके देखभालके लेल भी कोइ साधन कहींँसँ कोइ नहि छै सभ अपन निजी रुपमे करबैत छै